समस्तीपुर जिलामे मछरी पालन होइ हइ नदीमे रहै हइ वएहमे खाइ हइ पिए हइ पोसाए हइ अपन आनै हय करै हय बहुत जिलामे मुर्गा पालन हइ तऽ मुर्गाके दर्री किनके दै हइ मुर्गा पोसै हइ पालनमे तीन टाइम दै हइ दर्रा बारह बजे चारि पॉँच बजे फेर भिनसरमे फेर पॉंच बजे दै हइ तीन टाइम पानि रे खाना रे बढ़िऑं से पोसै हइ दवाइ बीरो दै हइ देखभाल करै हइ मुर्गोके खिबै पिबै हइ तऽ होइ हइ तब अपन बेचै हइ तऽ पैसा होइ हइ समस्तीपुर जिलामे होइ हइ खेती गृहस्थी होइ हइ मकइ होइ हइ बकला होइ हइ आलू होइ हइ राजमा होइ हइ ई सब होइ हइ तऽ खेतमे सब चीज एगो खेतमे गहूँम होइ हइ गहूॅंममे तीसी काते काते धऽ दै हइ होइ हइ तऽ तोड़ियो धऽ दै हइ तनिक मनिक सब चीज हो जाइ हइ खेती गृहस्तीमे तनि तनि सब चीजके लै हइ इएह सब होइ हइ ओतऽ मारबाड़ीके दोकानमे अपन सब समान उमान रहऽ हइ बिकै हइ करै हइ कहबे केलहुॅं कोनो कोनो खेतीमे तोड़िये बाग़ भऽ जाइ हइ ओहिमे कोनो खेतमे इएहे सब होइ हइ खेती गृहस्तीमे लागै हइ जोताइ हइ कोराइ हइ खाद मसल्ला पानि मकइमे तीनगो पानि दै हइ खाद दै हइ तीन बेर फेर होइ हइ फूटै हइ पाकै हइ तऽ अपन आनिके काटिके छिलके अपना घर आनै हइ गहूॅंममे दूगो पानि लागै हइ खाद लागै हइ पटाबै हइ दूगो पानि से अपन हो जाइ हइ पाकि जाइ हइ तब अपन आनै हइ आलू खुनिके आनै हइ खेतमे से अपन सब चीज इएह सब खेती होइ हइ सब किछो करै हइ अपन रहै हइ अथी सब करै हइ इएह सब होइ हइ अपन खेती गृहस्ती शमे सब किछो हूँ सारा चीज तऽ होबे करऽ हइ भऽ गेलै कोनो कोनो खेती शमे साग सब्जी होइ हइ मकइ साग सब्जीमे हो जाइ हइ कोबी धनियाँ पालक बैगन सारा चीज खेतीमे होइ हइ अपन बेचै हइ खाइ हइ खेतीमे ई सबमे साग सब्जीमे घिउरा कददुआ सब्जीमे हो जा हइ अपन अपन खेतीमे कऽ कऽ बेचै हइ खाइ हइ आ होइ हइ तऽ रमतोरै रोपि दै हइ कददुआ सब सारे चीज रोपिके खेतीमे अपन एगो खेतमे वएह सब होइ हइ हँ बेचके अपन आनै हइ पैसा कौड़ी अपन नफा होइ हइ ओहिमे बेसी बेसी दाममे बिकै हइ अभी परबल बिकै हइ आ अथी की कहे भिण्डी उण्डी अभी बहुत महङ्गा चैलि रहलै हन सबके खेतीमे बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं चीज होय हइ बढ़िऑं बढ़िऑं सब उपजाबै हइ खाइ हइ बेचै हइ करऽ हइ इहे सब ओ खेत शमे हो जाइ हइ धनियाँ रे पालक बला चटनी बला साग सब्जीके अपन बनाके खाय ह शइ अरे बहुत अच्छा लगे हइ सारे चीज खेतीमे सब मर मसल्ला दै हइ स्प्रे करऽ हइ सब्जीके अपन कीड़ा मरै बला दवाइ दै हइ सब चीज दै हइ पानि पटाके अपन टाइम टाइम से देखभाल अच्छा तरीका से कऽ के अपन खेतीमे सब्जी कऽ के बेच के अपन पेठियामे मतलब बाजारमे सब कऽ के अपन पैसा कौड़ी आनैया अपना घरमे नफा बहुत होइ हइ ओहिमे होइ हइ खेती गृहस्तीमे जेकरा जे मर्जी हइ हूँ सब्जीमे अपनो फायदा होइ हइ बालोबच्चा खाइ हइ अपन खेतियोमे बिकबो करे हइ किछु पैसो होइ हइ अपन घरो चलै हइ यही हइ करैत रहऽ हइ आरो सब्जीमे